جی ہاں الرجی کے کچھ خطرات اور اس سے بچاؤ کے طریقے مندرجہ ذیل ہیں خطرات خود کار علامات الرجی کی علامات میں جلن خارش آبلہ اور چکتانی شامل ہوتی ہے وزن کمی زیادہ خود کار خارش اور الرجی کے سائے میں وزن کمی کو سنبھاؤنا ہوتی ہے الرجی کے امکانی خطرات اگر الرجی کو نظرانداز کیا جائے تو اس سے سانپ کاٹ سانپ کی کائن یا گھونسلا انافائلکسیس جیسی زندگی کی خطر ناک صورتوں کا سامنا کیا جا سکتا ہے بچاؤ الرجی کے خطرات سے بچا جا سکتا ہے جرمن گیٹس الرجی کے عوامل سے بچاؤ الرجی کے مواد سے تجنب کرنا مثلاََ الرجی کو جاننے اور اس سے دور رہنے کی کوشش کرے دوائیں ڈاکٹر کے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر الرجی کے لیے مناسب دوائیں لینا مددگار ہو سکتا ہے انسانوں سے آگاہی اپنے دوستوں اور خاندانوں خاندان کو الرجی کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ وہ اگر ضروری ہو تو فوری مدد فراہم کر سکیں الرجی ایک زندگی کی جو دوئی تناؤ کا باعث ہو سکتی ہے لیکن درست اقدار میں بچاؤ اور علاج سے آب آپ اس کا سامنا کر سکتے ہیں اگر آپ کو الرجی کی شکایت ہے تو اپنے ڈاکٹر کی مشورے لیں تاکہ آپ کو مناسب علاج کا مشورہ دیا جا سکے